वजन बढ़बैके लेल अहाँ जेना कि फल अनार सेब अनार अंगूर संतरा केरा आओर बनाना लीची ईसभ खायल करू एहि सभसँ आओर बढ़ै छै ज्यादा वजन बढ़ै छै घरेलू उपाय इएह भेल कि अहाँ फल फ्रूट ज्यादा पर ज्यादा ध्यान दियौ अहाँ अपन सारी शरीरपर ज्यादा किछु आओर जेनाकि भए गेल अहाँके व्यायाम करू भोर साँझ व्यायामो कयलासँ शरीर बढ़ै छै मने शरीरके वजन बढ़ै छै आओर व्यायाम बढ़िआँसँ करू भोर साँझ जेनाकि दौड़य लेल जेबाक चाही लोककेँ ओहिसँ फिट रहै छै आदमी आओर अहाँकेँ भात दालि सब्जी ईसभ हरा हरा सब्जीसभ खयबाक चाही और सभकिछु करबाक चाही उएहसँ वजन अहाँके जे छै हमरसभके बढ़ैए आओर किछ उपाय आओर यए जाहिसँ वजन सभक बढ़ि सकैए आओर व्यायाम करबाक छै हमरासभके बहुत नीकसँ पहिले व्यायाम करैके चाही भोर साँझ व्यायाम सभ सऽ पहिले करबाक चाही जे कि हमसभ करै छी उएहमे वजन लोकके बढ़ै छै आओर यदि वजन बढ़ेबाक रहत अहाँ नीक नीक जेकि आओर पॉजिटिव चीजसभ छै ओहि सभपर ध्यान दियौ खाइपर उएह खयलासँ अहाँके वजन बढ़िआँसँ बढ़ि सकैए